अपना क्षेत्र मिथिलाञ्चलमे सीतामढ़ीमे प्रमुख धार्मिक परम्परा छरै छलै यहाँ संस्कारके सभी परम्परा रीति रिवाजसँ मनावल जाइत छथिन यहाँके लोक संस्कृति प्रमुख धार्मिक संस्थान नीक छलै भोला बाबा महादेव स्थान

गिरमिसानीमे हलेश्वर स्थान छथिन हमसभ बड्ड नीकसँ रविवार सोमवारके दिन जल चढ़बैत छियै भोला बाबासँ सुख शान्ति समृद्धिके कामना करैत छियै बाबाके बड्ड कृपा छलै वहाँसँ तीन किलोमीटर महादेव स्थान छलै बगही मठ छलै जहाँकि बाबा तपस्वी नारायण दासजी महाराज बड़े कर्मनिष्ठ धार्मिक विचारके रहलथिन हुनकर सँस्था अयोध्या मथुरा वृन्दावनमे अखण्ड सीताराम नाम जप चलैत छै आओर यहाँ भी चलैत छथिन हुनकर शिष्यगणसभ अपने दरभंगा मुरैठामे भी छथिन वहाँ भी अखण्ड सीताराम नाम जप चलैत छथिन हुनकर अवतरण दिवसपर साधु सन्त देश विदेशसँ अबैत छथिन सीतारामके मुख्य केन्द्रबिन्दु छलै सभी नर नारीसभ सीताराम सीताराम जपैत छलै सुबह शाम हुनकर प्रमुख मन्त्र छलै सीतारामके मुख्य पुजारी छलै अपना यहाँ देश विदेशसँ प्रणयक क्षेत्र पुनौरामे सीता नवमी के पावन दिनपर देश विदेशसँ तीर्थ घूमय अबैत छथिन मन्नत मङ्गैत छथिन हलेश्वर स्थान छथिन बसबिट्टामे शुकेश्वर शुक मुनि द्वारा स्थापना कयल गेल बाबा भोलेनाथके लिङ्ग छथिन बगलमे ही अपन हलेश्वर स्थान भी छथिन जे मिथिलाञ्चलके गौरव ज्ञानके प्रतीक छथिन जिनकर स्थापना राजा जनक द्वारा कयल गेल छथिन हमसभ अपन संस्कृतिके बड्ड धूमधामसे मनबै छथिन एक हिस्सा एक विचार यहाँके नर नारी एकादशी करैत छथिन इतवार पाबनि करैत छथिन मिथिलाञ्चलके जितिया पर्व पूरे विश्वमे प्रसिद्ध छलै जे मड़ुआ रोटी मा माछ मछली जकरा कहैत छै ओहि द्वारा पारण कयल जाइत छै ईसभ हमर संस्कृतिके मुख्य पहचान मुख्य विचार छलै यहाँ बड्ड बच्चाके मुण्डन संस्कार भी होइत छै ताहिमे गीत गायल जाइत छै सोलह संस्कारके हमरा यहाँ मैथिली ब्राह्मण बड्ड नीक विचारधाराके छलै जाहिमे प्रसिद्ध उगनाक उगना जी महाराज विद्यापति अनेक विद्वद्जन गोनू झाके विचारके हमसभ घर घर कथा विचार प्रेरक प्रसँग सुनैत छियै मैथिली गीत सुनैत छी जे माधव राय कुञ्ज बिहारीजी जकर सुबह शाम हमसभ मिथिलावासी बड़े ध्यानसँ सुनिके अपन भाषा अपन संस्कृतिके मान बढ़बैत छलै हमसभ बड्ड धार्मिक विचारके होइत छी अहाँके हमसभ साग रोटी भात चावल प्रमुख भोजन छलै लह अरहरके दालि कोइ हिनका हमसभके खेतके आड़ि आड़िपर उगैत छै भगवान रामजीके बरातके आगमन भी हमरा सीतामढ़ीमे होइत छै जिनका स्वागतके लेल देश विदेशसँ सन्त मुनिसभ अबैत छै सन्त मुनिके अयलाके उपरान्त हमसभ अरहरके दालि आ सभी मेवा मिष्ठान बना कऽ हुनकर स्वागत करैत छी हमरा यहाँ बरबीघा भी छलै बड्ड किस्म किस्मके आमके प्रजाति छलै जाहिसँ यहाँके लोक संस्कृति के मान सम्मान बढ़बैत छलै ओहिमे बड्ड सागके प्रधानता छलै अपन विचार अपन संस्कृतिसँ हमसभ इतना जहाँ वट वृक्ष छन्हि वट वृक्षके पूजा करैत छियै जाहिसँ अपन पतिदेवके मङ्गल कामना करैत छै चारू तरफसँ एक धागा मारिके अपन पतिदेवके लम्बी आयुके कामना करैत छियै ईसभ हमर जीवनके संस्कृतिके मुख्य अङ्ग छै